यात्रा के लेल जायब हमरा सबसे बेसी पसीन परैया बाबा धामक काँवर यात्रा जे पाँच दिन सांसारिक मोह माया सॅ अपना आपके अलग केने रहैया एहिठाम सॅं जेना तेना सुल्तानगंज पहुँचै छी ओहिठाम बड़ा भाव मग्न भऽके काँवर खरीदलहुॅं गंगा कात गेलहुॅं उत्तरवाहिनी गंगा मे डूब लेलहुॅं ओहिठाम जल बोझलहुॅं अपन बाबा वैद्यनाथ के लेल जल मैया पार्वती के लेल जल बासुकिनाथ के लेल जल लेलहुॅं कन्हा पर बायाँ कान्ह पर काँवर लै छी बोलबम बोलबम करैत प्रस्थान करै छी आ ई प्रस्थान एहन अछि जे इएह टा यात्रा एहन छै जाहिमे की समुद्र नहि भेटै छै लेकिन लेकिन पहाड़ एतिहासिक स्थल धार्मिक जे छै स्थान भेलै जेना अजगबीनाथ दर्शन सुल्तानेगंज मे भऽ जायत तारापीठ मे बढू तऽ ओहिठाम उलटा महादेव के दर्शन होइ छै ओहिसँ आगू जिलेबिया पहाड़ छै तकर बाद सूइया पहाड़ छै अबरखखा छै पटनिया कलकतिया धर्मशाला छै ओहिठाम जे अछि से डूमा मोड़ छै जाहिठाम बाबा के आब गेट बनि गेलनि हँ ओहिठाम से बाबा के द्वार मे लऽ के बूझू मन मे भावना आबऽ लगै छै पाँच दिनक यात्रा मे जै बेर मानि लीअ यदि बाथरूम या लघुशंका केलहुॅं तऽ स्नान करू एकदम नियम निष्ठा जे संविधान बनल छै ओहि संविधान के अनुरूप चलै छी जेना होयत रहैया अपन जीवन शैली अछि तैमे एकटा बड पैघ अनुशासन भेट गेल हँ स्वतः स्फूर्ति ना केओ कहै छै ना केकरो किछु मतलब ओहि पर ई रहै छै अपने मोन बेसी अहाँके कहत जे बाथरूम गेलहुॅं तऽ स्नान कऽ लीअ यदि सुइत कऽ उठलहुॅं काँवर डोलबे तऽ बिना स्नाने नहि केलहुॅं यदि विदा भेलहुॅं चाह पी कऽ तऽ सिकती पवित्री माथ पर छींट लिअ एहि सब तरहक प्रवृत मन मे स्वतः जगै छै आ धार्मिक शैलाब आस्था एहि तरहक माथ पर सवार रहै छै बोलबम बोलबम के एकटा नारा रहै छै तैं हम अखन तक के जते यात्रा केलहुॅं यात्रा तऽ कए ठाम उत्तर पश्चिम पूर्व जे गेलहुॅं हँ लेकिन बाबाधामक जे हमर ई पाँच सात दिनक काँवर यात्रा रहैया जेकरा हम अप्रतिम लाभ बुझै छी आओर अपना आपके बड़ा हम गौरवान्वित मानै छी तखन जखन शिवगंगा मे स्नान केला के बाद बोलबम करैत बाबा के जल निसारक दै छियनि त्रिपेक्षण केला के बाद आ मैया पार्वती के गोर लागि के गणेश भगवान के गोर लागि के मंदिरसं बाहर निकलै छी इएह हमर कहब अइछ